हैलो जी हा मां सीमा मैडम थी ॻाल्हायां हा ॿुधायो हा हा मां लोकनृत्य सेखारींदी आहियां मुंहिंजी बैचिस हलंदियूं आहिनि लोकनृत्य ते ॿिया बि घणेई नमूननि जा डांस सेखारींदी आहियां मुंहिंजियूं क्लासिस हलंदियूं आहिनि ऑनलाइन क्लासिस बि हलंदियूं आहिनि जाम माण्हू मूंखां सिखंदा आहिनि लोकनृत्य ऐं उहो परफॉर्म कंदा आहिनि वञी इस्कूलनि में स्टेजनि ते पंहिंजा ॾेखाईंदा आहिनि डांस सभिनि खे हा ॿुधायो तव्हां ॿुधायो अच्छा हा सेखारींदी आहियां मां कथक जी हा मां सिखा पहिरीं मूंखे हिकु ॻाल्हि ॿुधायो तव्हांखे मुंहिंजो नंबर केरु ॾिनो अच्छा अंजलि अंजलि त मूंखां सिखी वई आहे डांस हा हा अंजलि त मुंहिंजी शागिर्द आहे न आहे न हूअ मूंखां ई त सिखी ईअ उअ त डांसू हाणे इस्कूलुन में बि सेखारबी मूंखां सिखी करे हाणे इस्कूल में वेंदी आहे डांस सेखारनि उहो परफॉर्म बि कंदी आहे तव्हां ॾिठो उनजो डांस

हा सुठो कयो सुठो कयो मूं वटि जाम माण्हू ईंदा आहिनि डांस सिखण ॾाढा परिया परिया खां माण्हू ईंदा आहिनि बैचिस मुंहिंजियूं ॾाढियूं फुल आहिनि हाणे मां तव्हांखे सिखिणो आहे डांस त मां तव्हांखे पंहिंजो ॾिसां हिकु मिंट टाइम टेबल बैच मुंहिंजी कॾहिं ख़ाली आहे हिकु मिंट ॾिसण ॾियो अच्छा ॿुधो हीअ अगस्त जा त मुंहिंजा सॼा फुल आहिनि बैच ठीकु आहे हाणे सैप्टेंबर में ॾिसां थी सैप्टेंबर में हिकु बैच में जॻह अथव शाम जे टाइम ते छह वजे त ओ हा त उनमें छह वजे वारे में अथव ॿियो चई वजे वारे में अथव ॿिनि मां आहे ॿुधायो उनमें नालो लिखी वठाव तव्हांजो पर हो सैप्टेंबर में अथव ध्यानु रखिजो हा न हीअंर त फुल आहिनि अगस्त में बैचूं

ॾहे या यारहे हिकु मिंट ॾिसां ॾिसां थी हा ॿ ॿार चई त विया आहिनि उन्हनि खे सुबुह जो कोन्हे उन्हनि खे कम आहे इस्कूल वेंदा त मां उन्हनि खां उन्हनि जो शाम जो थी रखा टाइम तव्हां भले अची वञो ॾह वजे वारे में या त मां उन्हनि खे शाम जो हा शाम जो रखंदीमान मुंहिंजी ॾिसो तव्हां महीने में सिखी बि सघो था ॿ महीना बि लॻी सघनि पंद्रहनि ॾींहनि में तव्हां सिखी सघो जेकॾहिं अगरि तव्हां पंद्रहनि ॾींहनि में सिखंदा त हज़ार रुपिया लॻंदव जेकॾहिं अगरि ॿिए महीने में अंदरि सिखिया त मैडम ॿ हज़ार लॻंदव छो जो टाइम वधीक लॻिंदो सिखण में छो त कथक हिकिड़ो डांस आहे उनमें अलॻि अलॻि मुद्राऊं हूंदियूं आहिनि हो तव्हांखे सम्झण में करण में को उनमें टाइम लॻी थो सघे मूंखे ईअं लॻे थो पर तव्हांजे मथा डिपेंड थो करे त तव्हां केतिरे टाइम में त लॻायो सिखण में जेका सिखी विया घर वञी प्रैक्टिस कयव त तव्हां घटि टाइम वठंदा पंद्रहनि ॾींहनि में हज़ार ऐं महीने जा ॿ हज़ार रुपिया मैडम ॾेढ कलाक जी क्लास अथव हा हा हा त भाई हाली त मां ॾींदीमाव घुंघरू त मूं वटि पिया आहिनि पर हुनजो थोरो अलॻि चार्ज लॻंदव ड्रेस जो ऐं घुंघरुनि जो हा इनखां पोइ भले मूं वटि ई पिया हुजनि तव्हां रुगो चार्ज ॾींदा जेतिरो टाइम तव्हां ईंदा पोइ वरी वापिसि हिते ई पिया हुजनि जेकॾहिं वठण था चाहियो त नवा बि अथव मूं वटि

वधीक कोन्हे अगरि तव्हां हिकु दफ़ो सिखी आहे न कथक डांस त हिनजी त एॾी हीअंर डिमांड आहे माण्हुनि त हिप हॉप वग़ैरहनि खे छॾे करे हीअ डांस पिया सिखनि पंहिंजो देश जो नृत्य लोकनृत्य असांखे चइबो आहे इहो अॼु तव्हां सुञाणिंदा जॾहिं तव्हां सिखंदा माण्हू तव्हांजी जॾहिं तालियूं वजाईंदा वॾनि वॾनि स्टेजनि ते तव्हां परफॉर्म कंदा त तव्हां एॾियूं तालियूं तव्हांखे नालो तव्हांजो देश जो मुंहिजो पंहिंजे घर वारनि जो एॾो मथे कंदा हे कथक डांस सिखी करे न हीअंर फीस जी न ॾिसो अॻियां हली तव्हां हिन मां ॾाढो नालो रोशन कंदा जाम कमाईंदा तव्हां हिन मां जीअं अंजलि मैडम कमाए पई न हा त हीअंर तव्हां हिकु दफ़ो ख़र्चु करे वठो ॿ हज़ार को घणी रक़म कोन्ह अथव हा तव्हांजो नालो मां लिखी थी छॾयाव ठीकु आहे तव्हांजो नालो सरनेम ॿुधाए छॾियो मूंखे जी अॻियां मां तव्हांजो जीअं नंबर अथव मां तव्हांजे कॉन्टैक्ट कंदीमाव तव्हां वरी सैप्टेंबर जी पंद्रहीं तारीख़ खां मूं वटि ॾह लॻे वारी बैच में तव्हांजो नालो फिक्स अथव ठीकु आहे हा ठीकु आहे चलो ॾिसो हज़ार रुपिया त मां एडवांस वठंदी आहियां पहिरीं उनखां पोइ तव्हां पंद्रहनि ॾींहनि जी फीस थी वई तव्हां सिखी आहे त ठीकु आहे न त वरी ॿिया हज़ार रुपिया ठीकु आहे हा ठीकु आहे और ठीकु आहे हा हा हा चङो